मां सारिका गुरनानी स्टूडेंट आहियां मां तव्हांजे होटल में पढ़ाई जे लाइ हिक कमिरा ठाय वठी होटल में कमिरा थींदो वन वञे

मूंखे पैसनि जे डिस्काउंट खपे आहे वधीक आहे वधीक घटि आहे हा थोरो वधीक घटाए ठीकु आहियां हलंदो मां तव्हांखे वाट्सअप कंदासीं ठीकु आहे त मूंखे कमिरा चारि महीने लाइ खपे

सुठी ॻाल्हि आहे तव्हां त ॾाढा कॉम्प्रीटिव आहियो ठीकु आहे मां असांजी डिटेल मोकलांव थी ठीकु आहे जय झूलेलाल